मेरे द्वारा बनाया गया सबसे मुश्किल खाना था मक्के की रोटी उस क्योंकि उसका आटा एकदम दरदरा होता है और मोयन नहीं आता है और फिर उसको एक बार बनाया दो बार बनाया फिर उसको धीरे धीरे और क्या कहते बनाना सीख गई इससे ये है कि कोई भी चीज़ को हम एक बार नहीं दो बार नहीं फिर उसके बाद ही वो काम को पूरा कर ही लेते हैं इस और कोई भी काम के लिए पीछे कदम नहीं हटते इसलिए मक्के की रोटी बनाने से ये सीख मिली है कि प्रयत्न करते रहो तो एक न एक दिन कोई भी काम में सफलता मिलती है क्योंकि मकई की रोटी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती तो हर कोई नहीं बनाता बहुत मुश्किल होती